जि'यां कि गल्ल करां जिसलै बच्चे हर टाइम फोन बिच बनके रौंह्दे उत्थै दिखदे रौंह्दे कि केह् होआ दा केह् नेईं होआ दा और ओह्दे च कार्टून दिखदे ऐसे इ'यां फालतू चीजां दिखदे ओह् जेह्दे कारण ओह् अदर एक्टिविटीज जि'यां क्रिकेट होई गेआ बालीबाल होई गेआ हाकी होई गेआ एह् आह्लियां चीजां निं नेईं दिखदे ओह् नेईं दिखदे ओह् और असें उ'नें ई मोटिवेट करना चाहिदा कि जेह्ड़े जेह्ड़े बाकी जेह्ड़ी चीजां होंदी जैदा सिर्फ फोन बिच गै निं लग्गे रौह्ने चाहिदा जेह्ड़ी बड़ी हारी चीजां होंदियां एह् साढ़े औने आह्ले अग्गे टाइम बिच स्कूल लाइफ बिच स्कूल दे बाद हायर सेकेंडरी च ओह्दे बाद कालेज च ओह्दे यूनिवर्सिटी च अग्गें अग्गें असें बड़ी हैल्प करदी एह्दे कारण केह् होंदा कि बंदा इक जेह्ड़ा फिजिकली होंदा और मैन्टली होंदा तां ए बंदा फिट रौंह्दा और असें उ'नें ई उ'नें ई मोटिवेट करना चाहिदा कि एह्दे कन्नै असें केह् होंदा फिजिकली स्ट्रेन स्ट्रैंथ मिलदी जेल्लै असें फिजिकली स्ट्रैंथ मिलदी असें मैन्टली अपने आप मिली जंदी असें सुकून मिली जंदा और जेह्दे कन्नै साढ़ी पढ़ाई बी अग्गें शैल होंदी और जिंदगी च अस किश बी करी सक सकने बाद बिच जि'यां बड़े हारे लोक लोक होई गे इन्नी तगड़ी तगड़ी एक्टिविटीज करदे ओह् बाद बिच केइयें आईपीऐस्स ते केइयें आईएऐस्स आफिसर बनदे तां करियै असें उ'नें मोटिवेट करना चाहिदा की के फोन बिच थोह्ड़ा घट्ट अगर फोन च तुस जैदा रौह्गे थुआढ़ी सेह्त आस्तै एह् हानिकारक ऐ तुस फोन च थोह्ड़ा घट्ट और बाकी जेह्ड़ी अदर एक्टिविटीज होई गेइयां जि'यां आउट जि'यां आउटडोर गेमां होइयां ते उं'दे च जैदा इन्वाल्व र'वो कि ओह्दे च बड़ा सारा फायदा ऐ फ फायदा ऐ असें